موجودہ الحم موجودہ حالات میں تشہیر اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے کچھ طریقے کیا ہیں بھئی لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے اور لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جو ہے اور کچھ باتیں کرنے کو ملتا ہے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اشتہار اشتہار کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اشتہار تو بہت اچھی چیز ہے اشتہار کو پڑھنا چاہیے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے اور اشتہار پرھنے سے معلومات ہوتا ہے کہ بھائی کہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اشتہار میں ساری چیزیں لکھا ہوتا ہے اس لیے اشتہار پڑھنا چاہیے اشتہار ہر وہ شخص کو پرھنا چاہیے سب کو پرھنا چاہیے چاہے برے ہو جوان ہو سب کو پرھنا چاہیے اشتہار اشتہار سے جانکاری معلومات ہوتی ہے